गोंयांत कोंकणी भाशेचे जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना दोन तरेचे लोक हांगा रावतात एक कॅथलीक आनी आमचे गोंयकार अश्या वेळार जेन्ना रोमन कॅथलीक ह्या भाशेचो वापर केल्लो वता तेन्ना तांकां आपल्या भाशेंत जे इंग्रजीन बरोवंक ते तेचो वापर केल्लो जाय आसता तर देवनागरींत दुसरो एक गट असो आसा की तेंकां देवनागरींत ते बरयल्ले जाय कोंकणी ही देवनागरी लेंगवेज आसा असे हेंचे मत आसा तेन्ना आमी एक बरो असो मद्य तेचो काडूंक जाय दुसरी गजाल म्हळ्यार हांगां भा ही कोंकणी भाशा वेगवेगळ्या तरांनी उलयल्ली वता ज्या ज्या जाग्यार वचत त्या त्या जाग्याचें एक खाशेलेंपण आसा पेडणें तशेंच काणकोण जावं बार्देस जावं तुमचे साश्टीकार ह्या प्रत्येक किंवां मेंगलोर कारवार सगळ्या जाग्यार वेगवेगळे विंगड विंगड अशे तेच्यांतले फरक आमकां पळोवंक मेळटात तेतूंत एक अशी एक स्टँडर्ड भाशा आसूंक जाय तर ती खंयची हेचेर आमी विचार करूंक जाय आनी कितें तरी थारावंक जाय तेचेर अर्थात सगळ्योच भाशो बऱ्यो आसतात पूण तरी एक स्टँडर्ड भुरग्यांक कन्फ्यूज करिनासतना ती जर बरे तरेन शिकूंक जाय जाल्यार तांकां एक स्टँडर्ड भाशा खंयची तरी आमी करूंक करपाक जाय अशें म्हाका दिसता तशेंच कोंकणीन बरेचशें साहित्य जाय तशें साहित्य अजून तितले अशें जावूंक ना तर ताचेर तुका विचार करचे पडटलो थारावीक हाचेजेर साहित्य भरपूर आसा पूण सगळे मळांर जर वचत जाल्यार ताजेर तितले साहित्य अजून जाल्ले दिसना